हां में बड़ा किश योगा काफीहद तक योगा गी अपनाए दा ऐ लाईफ दी गल्ल करचै इन्ना कोई नेंई बट लाईफ दी अगर गल्ल करचै हां योगा हां अपनी लाईफ च बड़ी हद्द तक अपनाए दा ऐ सवेरे शामी टू टाईम योगा करियै अपना हां तंदरुस्त रक्खनां ऐक्टिव रक्खनां माईंड़ नू शार्प रक्खन दी कोशिश योगा आस्ते कीती जंदी ऐ योगा दे लाईफ च बड़ा ही मेरी जिन्दगी च में किसे होर दी गल्ल नी करदी पेई मेरी जिन्दगी बिच्च बौह्त ही प्रभाव आया ऐ एह्दा योगा ओह् मतलव कि आंतरिक ते बाहिक दोनों च बड़ी हद्द तक मतलव कि प्रभावित कीता ऐ योगा आस्ते काफी कुश मतलव अपनें आप बी डैडिकेट करनें आस्तै जेह्ड़ा हर कोई इंसा न नेंई करी सकदा अन्दरूनी शक्ति अन्दरूनी इच्छा बौह्त जादा जरूरी ऐ जिन्नें तक अन्दरूनी इच्छा जागरत नेई रौह्ग उन्नें तक बंदा निर्तर आभ्यास नी करी सकदा अज्ज करे गा कल्ल नेंई करो गा परसों करे गा इक दिन नेंई करेगा ते अन्दरों इच्छा जदूं रेह् गी योग ते अभ्यास करनां कोई मुश्कल कम्म नी ऐ में कीता दा ऐ ते में अग्गैं बा चाह्न्नी आं काफी लोकें गी प्रोत्साहित बी करनीं आं कि योगा करो डे नाईट ळघउफऊ़ अपनें शरीर गी तंदरूस्त रक्खनें आस्तै आन्तरिक शक्ति नू स्ट्रांग बनान बास्ते योगा करन दी अज्जकल इस तरां दी बड़ा जादा जरूरत ऐ और एह् मेरा मननां ऐ कि जिन्नां योगा अस जो कुश जिनें कीते दा ऐ इनेंगी प्रोत्साह्न